ज्या स्कुलान हांव शिकलां त्या स्कुलान हांवें स्टाटींग केल्लें तें केजिच्यान स्टार्ट केल्लें केजी टील टुवॅल्थ पर्यंत हांव सेम स्कुलान आसलें हा ताका त्याच स्कुलान फस्ट टू फोर्थ फोर्थ मागीर फिफ्थ टू टँथ टँथ टू फ्स्ट लॅवँथ आनी टुवॅल्थ सुद्दां सेम स्कुलान केलां तियेंस स्कूल एक फूल फॅमिली कशी जाल्ली तांचे टिचर्स सगळे वळखताले ल्हान आसतनाच्यान वळखताले सो कशें सांबाळून घेवप कशें शिकोवप सगळें आमच्या मदींत आसलें एक केन्ना अशी भिरांत दिसना की बाबा स्कुलान वयता कशें अशें दिसतालें की बाबा दुसऱ्या घरा वयता बशीन टिचरी खूब अश्यो आपुलकेन आसल्यो की केन्ना किदें जालें जाल्या रोकड्यो टिचरी येताल्यो की बाबा किदें जालें सांग भियो नाका खंय केन्ना केन्ना चक्कर येवन पडलो सुद्दा जाल्यार टिचरी सांबाळटल्यो घरानच्यान मागीर फोन करून सांगप जातालें ह्या स्कुलान हांव म्हाज्या स्कुलान हांवें खूब अशे मॅमरीज हा ज्यो हांव केन्ना अशें फाटीं फाटीं रावतालें केन्ना फुडें पावलें तें कळकूच ना स्टेज फियर म्हाका पयलींच्यान आसलो केन्ना अशें ना की हांव बाबा आपूण जावन फुडें वचप सदांच म्हाका टिचरी फुडें काडटाले बाबा तूं चल तूं चल अशें जातालें आमचे एसॅम्लीज आसताल्यो एसॅम्ली म्हटल्यार कशें आसता की सगळ्यांगूच

ह्या हितून म्हाका अशे सर मुद्दम धुकलून घालतालें की बाबा तूं चल पेपर वाच मायकार वचून अशें सो जेन्ना जेन्ना अशेंच फुडें सरपाक लागलें फाटींनच्यान फुडें फुडें धुकलीत धुकलून धुकलून सो आतां अशें जालां की आपूण जावन फुडें वयता आपलें हितुनच्यान अशें दिसता की बाबा ना म्हज्या कडेन जातलें तिनच्या कडेन जावचें ना आपूण जावन फुडें येता आनी आपूण करता एसॅम्लीनच्यान अशें की स्टेज फियर गेलो आतां स्टेज फियर ना आनी आतां सुद्दां कॉलेजीन आमकां प्रॅजँटेशन्स आसता किदें आसता फुडें वचून एकट्यान उलोवप आसता दोनश्या लोकां फुडल्यान जाल्यार सुद्दां आतां अशी भिरांत दिसना की बाबा लोक किदें म्हणटले बाबा लोक आमकां पळयतले हांसतले असो अशें येयना मनान खूप मॅमरीज आसा ज्यो आमच्या स्कुलान आसा हांव म्हाजें फ्रॅण एकटें आमी पयलीं तेंय अशेंत जें इंग्लीश मिडयम स्कुलानच्यान येयल्लें आनी हांव कोंकणी सो पयलीं पयलीं अशें उलोवप ना उलोवप नासलें आनी मागीर आमकां सरान आमी हाका आसलीं एसॅम्लीकूच आसलीं आनी आमकां दोगांकूय सेम काम दिल्लें सरान आनी आमी तें काम करपाक बसलीं आनी आमचे अशेंच फ्रॅणशीप जाली आनी आज तें आनी हांवूच आजून सुद्दां आतां णव वर्सां जालीं आमी आतां आजून फ्रॅणशीप आसा आमची आनी आमी ह्यात युनिवसिटीन शिकता तें आमची खूब बरी हें आसा आनी आमी आतां एकामेकांक खूब बऱ्या भशेन वळखता खूब बरी आसा आमची कॉम्पिटिशन्स आरती कॉम्पिटिशन्स सिंगींग कॉम्पिटिशन सगळी कडेन हांवें पाटिसिपेट केलां हांव जें ना ना करून खंयसरूच वच नासलें तें आतां हांव सकळी कडेन पिटिसिपेट करता म्हज्यो खूब बऱ्यो मॅमरीज आसा स्कुलान